धार्मिक होइ छै बताबै छी अहाँके जे दुर्गा पूजा होइ छै हमरा अरके लागय छै बगलेमे खानपुर छै खानपुर थाना छै तऽ खानपुर थानामे तऽ मन्दिर छै मन्दिरमे दुर्गा पूजा सालमे एकबार होइ छै जाहिमे बहुत जो लोगके सेहयोग होइ छै चन्दा वसुलै छै बजार छै तऽ बजारो दोकानोवला सब पैसा तैसा दै छथिन सबसँ चन्दा वसुलाइ छै तऽ मूर्ति मन्दिरेमे बनय छै तऽ मन्दिर बनय छै ओइके बाद फिर रेडी होइ छै फिर पूजा होइ छै फिर पूजाके हर सामान लागय छै फेर सामान खरीदियौ फिर जकरा कलशा बैठाबयके मन छै उ कलशा बैठाबय हइ बहुत कलशा भी बैठय छै तऽ फिर कलशा एगो छै जे गंगा छै हमरा इधर तऽ उहाँ सब जाइ हइ कलश जल भरय खातिर भरिके आबय छै डी जे भी रहय छै नाचिते गाबिते सब आबि जाइ छै फिर आबय छै फिर कलश स्थापन होइ छै तऽ फिर दुर्गा पूजा स्टार्ट होइ छै तऽ फिर लेडिज लोक सब सब आबय छै खोंइछा भरय खातिर माँगय खातिर आबय छथिन तऽ दुर्गा जीके पूजा होइ हइ तब दुर्गा जीके पट खुलइ हइ तऽ मेला स्टार्ट होइ छै तऽ मेलामे बहुत सामान सब दोकान उकान लागय छै सब मेला घूमय हइ जिलेबीके दोकान तऽ किछुके दोकान तऽ किछुके दोकान मतलब बहुत सारा दोकान लागल रहय छै भीड़ भी बहुत लागल रहय छै दिन राति मतलब पूजा होयते रहय छै दिन राति भीड़ रहय छै झूला हो गेलय झूला सब झूलय हमे अर नहि झूलय छियै बच्चा रहियै तऽ खूब झुलियै आजकल नहि झूलय छियै समझलियै तऽ बहुत चीज हइ छै तब दुर्गा पूजा होता है तब सब दीवाली दीवाली हो गेलय दीवालीमे सब सब मनबय हइ दीवाली दीवाली मनाते दीप जलता है लक्ष्मी जीके आओर गणेश जीका पूजा होता है उसमे भी मूर्ति का पूजा होता है एक दिनका पूरा कुछ नहीं खाता पीता है कुछ नहीं करबाता है पूजा करबाता है और सब तब छठ पबनी आ गेलय अहाँके सब छठ पबनी बहुत हमलो हमलोग बहुत छठ पबनी छै समझलियै बहुत महापर्व छठ छै महापर्ब छठ होइ छै हमरा लोगके समझलियै छठमे नदी कातमे जइयौ साफ सुथरा करियौ फिर सूप रखयवला नहि होइ छै दाबा बनइयौ तब फिर केला काटिके लइयौ केला फेन गारियौ फिर सजावट किजियौ लिपियै बहुत किछु करियौ तब सब कम्पलीट होतय आओर शाममे चारि बजे सब फल फूल जते रहल सब घरपर बनिकऽ घरपर रेडी रहय छै तऽ फिर सब घरपर सँ लऽ के आबय छै यहाँ घाटपर घाट बना लेलाक बाद फेर पूजा होइ छै फिर फटाका फूटय डी जे बजे सब किछु शाम जब सूरज होइ छै ने सूरज सूरज डूमि जाइ छै तऽ खतम हो जाइ पूजा छठ पूजा फिर सुबहके सुबहके आओर चारि बजेसँ तीन बजे भोरमे जाइके पड़य छै